टुरिसिट जाने दी अगर कोई गल्ल कुत्थें कुत्थें पसंद ऐ असेंगी अस गेदे पतनीटॉप कोई दो म्हीनें पैह्लैं इस बेल्लै जाना नी चाही दा बरसांती दा मौसम ऐ बरसांती दा मौसम रस्ते बड़े खराब न उत्थें बड़ी शैल जगाह् ऐ ठंडी पानी झूले लग्गे दे बच्चै गित्तै घोड़े घोड़े उप्पर बेहियै चक्कर लाना लोग मगर लग्गी जंदे इत्थें आओ इत्थें आओ ते बड़ी शैल जगाह् ऐ गर्मियें दे दिनैं जाना चाही दा उत्थें ते बर्फ पौंदी जिसलै उसलै बी जाना चाही दी बैसे पर गर्मियें च ठीक रौंह्दा बंदा उत्थें अस गेदे हे ते असेंगी बौह्त अट्ठा लग्गेआ उत्थें जगाह् बड़ी अच्छी ऐ फुल्ल न बड़े अच्छे मेला रौंह्दा लग्गे दा ते फोटो खचाई कश्मीरी डॅैस पाइयै बच्चे इयां छोटे शोटे छोटियां छोटियां डॅैसां बच्चें दियां सारें दियां ते होटल न बड्डे बड्डे रौह्नें आह्ले रातीं रवो दो दिन रुको त्रै दिन रुको उत्थें रुट्टी शुट्टी उत्थें खाहो होटल बने दे अपनै राम कन्नै रवो ते फ्ही आओ ते हून अग्गैं होर बड़ी जगाह् मेले लगदे शिवखोड़ी होई जियां साढ़े स्याढ़ बाबा होइया एह् रियासी बिच्च दुर्गा मन्दर होईया उत्थें जग होंदा हर मंगलबार अज्ज मंगलबारैं बी उत्थें जग ऐ ते बड़े शैल भजन कीर्तन करदे लोग असें जाना चाही दा मिलियै जाना चाही दा उत्थें बाकी बरसांती दे मौसमे च घरा दा दजाने दी मर्जी नी आखदी घट्ट मन करदा रस्ते गै माड़े न साढ़े रियी बिच्चें थोह्ड़े प्हाड़ियां प्हाड़ियां न प्हाड़ियां पौने दा खतरा होंदा ओह्दे कारन बरखें च घट्ट जाना चाही दा बरसांत खासकरियै बरसांती दे मौसमें च सोहे स्याले तुस जिन्ना मर्जी जाओ गर्मियें दे दिनें जिन्ना मर्जी जाओ गर्मि यें दे दिनें इत्थें बारहां दरी आंदे लोग न्हानें गी किश्ती लगी दी इत्थें ओह्दे बिच्च बौंह्दे लोग दरिया बिच्च उप्परा दा शुड़देखल्ल तक खल्ला दा उप्पर तक बड़े शैल गर्मियें च बड़ा पसंदकरदे खल्ले दे लोग उप्पर औने गी प्हाड़ी प्हाड़ी एरियें च बड़ा पसंद करदे औंदे बी बड़े गड्डियां लेई लेी टूरिस्ट बड़े औंदे न बड़ा जादा औंदे